कहलहुॅं जे हँ हम शीला कुमारी बजै छी खड़रख सऽ कहलहुॅं जे हमर लड़कीके शादी छियनि अहाँ पण्डालके काम सेहो करै छियै अखैन डेट नहि फिक्स भेलै हइ कहलहुॅं जे की केना लेबै

सब किछु नीक से हेतै ने

हँ हँ तऽ आओर पण्डाल कनि बढ़िऑं हेबाके चाही स्टेज स्टेज सेहो बनेबाक छै प्रोग्राम मैथिली प्रोग्राम सेहो हेतै अच्छा से बढ़िऑं हँ हँ आ खाना पीना सेहो बनबै छियै खाना पीना नीक से देबै ने

हँ हँ नहि देबै तऽ नीक व्यवस्था देबै हँ हँ तऽ सएह हेतै हँ हँ नीक लगै छै हँ हँ मैथिली प्रोग्राम सेहो छै तऽ कनि नीक जकाँ जे नीक हेतै

सात लाख तऽ कम बेसी कम बेसी नहि हेतै अच्छा हँ

ठीक छै तहन फेर बादमे हम कॉल करै छी